में तुसेंगी सनाना कि चांह्दा कि लैसन जेह्ड़ा ओह् में केह् सिक्खेआ कि जेह्ड़ा लुण्डे कन्नै साथ जेह्ड़े शराबियै लुण्ड उं'दे कन्नै साथ नेईं करना चाहि्दा ज्यादा कि उं'दे कन्नै कोई जेह्ड़े कुड़ियां छुड़ियां चक्करा च जंदे उं'दे कन्नै नेईं जाना चाहि्दा क्योंकि ओह् जेह्ड़ा शरीफ बंदा होंदा उं'दे कन्नै ओह् फसी जंदा

जेह्ड़ा किश मेरे कन्नै होऐ में उसी सनाना चांह्दा हा में तुसेंगी सनाना चांह्दा मेरे कन्नै केह् कि'यां कि'यां होएआ के अस गे उत्थुआं कि मेरे कन्नै गै घरै कन्नै मेरे चाचू दा ब्याह् हा में गेआ उंदे कन्नै अग्गै उ'नें बाकी जेह्ड़े पंगे पुंगे करने आह्लें बी जेह्ड़े बिच्च थे बिच्च किश पैग पुग बी लाई सुट्टे दे दो तिन्न इत्थुआं चलियै अस बराती उं'दे कन्नै गे उनें जेह्ड़ा बस पुज्जना ही कुड़ी आह्ले घर पुज्जने ई वाले थे कि उ'नें पंगा करी ओड़ेआ पंगा कीता कि बचैरा इक स्याना जेह्ड़ा बजुर्ग बचैरा ओह्दे कन्नै बतमीजी करी ओड़ी ओह्दे घर बड़ी गे जबरदस्ती बोलन लगे उसी यरा असेंगी रस्ता दस्स नेईं तां साढ़े कन्नै चल ओह् जेह्ड़ा बचैरा बजुर्गै ऐ रस्ता दस्सेआ असेंगी साढ़े कन्नै असेंगी छोड़ने गी गेआ जिसलै छोड़ने गी गे ओह् बचैरा बोलन लगेआ कि में हून चलेआ बापस अग्गें तुस जाई लैओ कि उन्नै उसी बचैरे गी कोई दो तिन थप्पड़ मारू ओड़े में ओह्दी वजह् ने जेह्ड़ा में जेहड़े उ'नें बाकी न ओह् लुण्ड जेह्ड़े थे उंदे कन्नै में बी फसी गेआ मेरी बी जेह्ड़ी उन्नै कंपलेट कीती स्याना जेह्ड़ा ओह् बजुर्ग बंदा हा उस कंपलेंट कीती मेरी बी उं'दे कन्नै थानै महाराज बारी आई क्योंकि में उसी इ'यै सनाना चांह्दा कि जेह्ड़े शराबिये लुण्ड बंदे उं'दे कन्नै साथ नेईं करना चाहि्दा क्योंकि जेह्ड़ा उंदे कन्नै शरीफ बंदा होंदा बचैरा कोई मेरा नेहा ओह् बचैरा ओह् बचैरा मरोई जंदा ओह् तां बचैरा पैसे बी लगदे दुए नंबर बेस्ती बी होंदी जेह्ड़ी बदनामी होंदी ग्रांऽ च बदनामी कोला जेह्ड़ी बदनामी घरै आह्ले बी बेजती होंदी अपने जेह्ड़े मां बब्ब उ'नें बी लोक बोलदे कि अपने जागतें गी कैसे संस्कार दित्ते तुसें क्योंकि में इयै बोलना चांह्दा कि जेह्ड़ा लुण्डै शराबी शरुबिये इं'दे कन्नै साथ जेह्ड़ा नेईं करना क्योंकि में करदा होंदा हा पैह्ले पैह्ले अज्जकल में बी छड्डी दित्ता दा इं'दे कन्नै साथ करना क्योंकि इंदे कन्नै में साथ कोई खास हून करदा नि